हा सब्जियूं ऐं फल मां पंहिंजे घर में उगाइण इन करे चाहियां थो की मूंखे सुविधा जनक उनमां सभु कुझु मिले असां उहे पंहिंजे घर में उपयोगु कयूं जीअं त संतरे जो फ़ल ॾाढो सुठो आहे खाइण में बि ॾाढो सुठो लगंदो आहे निबू जो वण ऐं टमाटर जो वण ऐं ॿियूं हरी सब्जियूं बि ॾाढियूं असां पंहिंजे घर में लगाए सघूं था जेके असां पंहिंजे घर में इस्तेमालु करे पंहिंजे खोराक में आणे स सघूं था उहे असांखे पंहिंजे सुविधा जनक जेॾी महिल बि जरुरत अनुसार ताज़ी सब्जी मिलंदी त असांखे ॾाढो सुठो लगंदो खाइण में बि प्लस फ़ल खां अलावा सब्जियूं प्लस फ़ूल बि ॾाढा सुठा लगंदा आहिनि गुल कई प्रकार जा गुल लॻाया आहिनि जंहिंमें असांजो गुलाब जो गुल आहे राबेल जो गुल आहे ऐं ॻाढ़ा पीला गुल कई प्रकार जा लॻाया आहिनि जेके असांखे पूजा में बि इस्तेमालु कंदा आहियूं ऐं उनजी सुगंध बि ॾाढी सुठी लगंदी आहे लगंदो आहे की भई असां हुनमें पंहिंजे पूजा जे द्वारा उहे जॾहिं बि जरूअत पए असां कोई पाण वटि कोई कारज आहे हुनमें पूजा में असांखे जरुरत पवंदी कोई फ़क्शन आहे उनमें बि जरूअत पवंदी आहे त असां हूअ उनमें उपयोगु आणे करे ऐं उन्हनि खे सुठे रूप सां कटे पंहिंजो सुठे रूप सां भाजियुनि जो बि प्रोग्राम घर में ई हुजे त सुठो आहे हर शइ जी जरुरत अनुसार असां ताज़ो ताज़े फ़ल ऐं सब्जियूं उन वक्तु इस्तेमालु कयूं ऐं गुल पूजा में असां पंहिंजो आणियूं असां उनजी शेवा बि कयूं ऐं उन्हनि खे पंहिंजे घर में इस्तेमालु बि कयूं ऐं उनखां वधीक थी वञनि त असां उन्हनि खे विकिणी करे पंहिंजो रोज़ी रोटी बि असांजे उपरस में कम ईंदी आहे प्लस उनमें बि असांखे वाधारो थींदो आहे पैसा बि मिलंदा आहिनि जेके शयूं असां वटि खां वधीक हूंदियू आहिनि उनखे असां पंहिंजो विकिणींदा बि आहियूं इन करे असांखे ॾाढी ख़ुशी थींदी आहे की हर शइ असांखे ताज़ी ऐं फ़्रेश मिलंदी आहे बाज़ारि जे अनुसार असांखे उनसां पंहिंजे फलनि मां पंहिंजे पैसा मिलंदा आहिनि असां उनखां अलवा उहे सब्जियूं न आहिनि हूअ असां बाज़ारि मां ख़रीद करे पंहिंजो उपयोगु में आणींदा आहियूं इन करे असांखे लगंदो आहे की भई पंहिंजे घर जी शइ ताज़ी शइ ॾाढी बहितरु थींदी आहे ऐं असांजे परिवार में खुशियूं बि आणींदी आहे सभु प्रेम सां उनखे इस्तेमालु कंदा आहियूं जॾहिं जरूअत अनुसार आतिथी वगै़राह में बि सभु कुझु उनखे ताज़ो ताज़ो फ़्रेश मिलंदो आहे त हूअ बि तारीफ़ कंदा आहिनि ऐं सुठो लगंदो आहे हिन करे असांखे ख़ुशी आहे की पंहिंजे घर में असांखे खोड़ ई पौधा लॻियल आहिनि जंहिंमां असांखे सब्जियूं फ़ल कुझु काफ़ी हद ताईं पंहिंजे परिवार में असां हूअ उपयोगु में आणींदा आहियूं